कोंकणी ही गोंयची मांयभास ही भास गोंयांत जायते तरांनी उलयतात क्रिस्तांव लोक एके भाशेन तर हिंदू लोक दुसरे भशेन उलयतात भास एकूच पूण उच्चारण जायते भशेन जाता साश्टीय हांचें उच्चारण वेगळें आसता आनी बार्देस म्हापसा हांचें उच्चारण वेगळें सांगें आनी काणकोण हांचें उच्चारण वेगळें पूण सगलीं आमी कोंकणी उलोवन एकवटान रावतात